بائک میری آزادی ہے میرا جذبہ ہے اور میرا چینے کا انداز ہے یہ صرف سفر نہیں بلکہ ایک احساس ہے جو ہر کیلش دبانے ہر گیئر بدلنے اور ہر ہوا کے جھونکے میں محسوس ہوتا ہے بائکنگ کے دوران محسوس ہونے والے کچھ جذبے توانائی جیسے ہی انجن اسٹارٹ ہوتا ہے جس میں ایک نئی جان آتی ہے تھکاوٹ یا بروویت کا کوئی سوال ہی نہیں بس ایک نئی جان ایک نیا وول واللا رفتار کا نشہ جب بائک سڑک پر دوڑتی ہے اور ہوا چہرے سے ٹکراتی ہے تو لگتا ہے وقت تھھم گیا ہے ہر بار جب اسپیڈ بڑھتی ہے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے مگر وہی تو مزہ ہے موڑ کاٹتے وقت لمبے ہائی وے پر ایک اچانک ریس یا بارش میں سلپ ہونے سے بچنے کا لمحہ یہی سب یادیں بن جاتی ہیں وہ ایک او ہو گیا والا لمحہ جو ہنسی اور حیرت میں بدل جاتا ہے آزادی کا احساس جیسے ہی سڑک کھلی دنیا کی ساری دیواریں پیچھے رہ گئی نہ کوئی باؤنڈری نہ کوئی روک بس آپ آپ کی بائک اور کھلا آسمان خاموشی میں سکون لمبے سفر کے دوران ہیلممیٹ کے اندر صرف دل کی آواز سنائی دیتی ہے ہر گیئر بدلتے وقت ایک ریتم ایک مراقبہ جیسا سکون دشتے بائک سے بائک صرف مشین نہیں وہ ایک ساتھی ہے جو خوشی میں ساتھ دوڑتی ہے اور غم میں بھی دل بہلاتی ہے ایک لائن میں بائک چلانا صرف رفستار کا کھیل نہیں یہ دل کی دھڑکن ہے تو سڑک پر دوڑتی ہے